جی سر بتائیں ارے آئیے سر بہت اچھی اچھی اسکییمیں ہیں اِس میں ارے بہت اچھی اچھی اسکیمیں ہیں سر آئیے آپ کو کیا چاہیے چھ سال کا دو سال پانچ سال کا سر پانچ سال کا اگر آپ لیتے ہیں تو اُس میں آپ کو بہت ساری اسکیمیں ملیں گی تو کبھی آپ آئیے تو آپ کو ڈٹیل میں سمجھایا جائے سر آپ کی انکم کیا ہوگی منتھلی یہ سر آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا سر آپ کو تیرہ سو پینسٹھ روپئے پر منتھ کی اسکیم آئے گی پانچ سا ل کے لیے سر بہت اچھا اسکیم ہوگا آپ کے لیے تو سر آپ اپنا اور اپنی وائف کا دونوں کا کرا دیجئے نا تو آپ کی ایج کیا ہوگی سر آپ کی ایج کیا ہوگی تو سر آئیے پھر آپھس میں آئیے کسی دِن سنڈے چھوڑ کر کے آپ کسی بھی دِن آئیں سر